ग्रामीण क्षेत्रमे गरीबके कम सुनैत अछि की जे अमीर आदमी छथिन हुनका इन्दिरो आवास मिलैत अछि वृद्धो पेंशन मिलै छथि आओर हुनका बाथरूमोके पैसा मिलैत अछि आओर जे गरीब आदमी छथिन ओ हुनकर बाद केओ नहि सुनैत अछि तऽ अइ लऽ समाज सेवाके इ फर्ज छै की हुनका सबटा पहिले सब चीज मिलबाके अछि जिनका गृह नहि छनि हुनका गृह मिलबाके चाही जिनका बाथरूम नहि छनि हुनका बाथरूम मिलबाके चाही आओर जिनका घर आओर जिनका पेंशन वृद्धा पेंशन नहि मिलै छै हुनका वृद्धा पेंशन मिलबाके चाही आओर इएहे समाज सेवाके फर्ज अछि